मां थोरा ॾींहुं अॻु ऐमेज़ॉन ता हिकु गुलाबी रंग जी कुर्ती घुराई जेका ॾिसण में त ॾाढी सुठी पई लॻे उन में वर्क़ बि ॾाढो मस्त कयलु हुओ ऐं सिपियूं जो कमु बि ॾाढो सुहिणो पियो लॻे उन ॾींहुं मां जीअं आई तीअं मां पंहिंजी साहेड़ीयुनि सां मिलणु वयमि ऐं मां उहा हुते पाइ वयमि त मुंहिंजी साहेड़ीनि खे ॾाढी वणी ॾाढी मना ॻाल्हि ई न पुछो त हुननि चयो असांखे बि इहा घुराए ॾे इहा पाए करे मां ॾाढी ख़ुशि पई थियां ऐं जीअं मुंहिंजी सारा पई थिए त मां अॻो पोइ ख़ुशि पई थिया त मां हुननि खे चयो ईअं भाई जॾहिं मूंखे वरी इन में ॾिसण में ईंदी ऐमेज़ॉन ते इहा त मां तव्हांखे घुराए ॾींदीमांव